चिकनी मिट्टी जे छै तऽ ओयके लऽ कऽ खेती जे है से हर ढङ्गके होइ छै फसल ताहिमे जे है से खेती हमसब मवेशी जे पालय छियै तऽ उहोपर जे होइ छै खाद ओ खेतमे दै छियै खाद जेकाँ ओसब खरी दै छियै तऽ ओकरा जे है से महङ्गामे खरदै छियै बी ओ पी देलहुँ कि कहय छै जे पोटाश दै छियै कैल्शियम दै छियै जाहिमे दै छियै उर्वरकमे यूरिया दै छियै तऽ ईसब सब खेतीमे दै छियै हमसब तीन किलो चारि किलो कट्ठा जे है से यूरिया दै छियै पाँच किलो छओ किलो चारि किलो कट्ठा जतेक सक्षम किसान छियै से डी ए पी दै छियै पोटाश चारि किलो कट्ठा तीन किलो कट्ठा दै छियै ईसब खेतीमे जे है से लगबै छियै बाँकी जे हइ से जेहन मिट्टी है तै मोताबिक जे इ से खेती पर खर्च करय छियै